आज़ादीअ खां पोइ सिंधी भाषा ते जाम फ़र्क़ु पियो वियो असांखे पंहिंजो सिंध पंहिंजो ॻोठु सभु कुझु छॾे करे आज़ादीअ खां पोइ हिते भारत अचिणो पियो ऐं सभु हुते ई रहिजी वियो असांजी सभु कुझु पर हिकु शइ असां सां गॾु ई हुई असांजी संस्कृति ऐं भाषा पर माण्हुनि उन्हनि खे विञाए छॾियो हाणे जाम घटि माण्हू ई रहिजी विया आहिनि जो सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं हिन में ग़लिती सिंधी माण्हुनि जी बि न आहे छो कि त असांजे भारत देश में बि सिंधी भाषा खे होतिरी अहमियत न मिलियल आहे जेतिरी बाक़ी सभिनी भाषाउनि खे मिलियल आहे अगरि सिंधी भाषा खे बि जाम अहमियत मिली हुजे हा त अॼु इहा भाषा हेतिरी कमु घटि न हुजे हा ऐं जाम माण्हू हिनखे ॻाल्हाइनि हा समुझनि हा ऐं सभिनी खे अॻियां वधाइनि हा पर हाणे जेको थी वियो त थी वियो पर हाणे असांखे त कोशिशि करिणी खपे कि असां हिनखे ॿियों बरबाद न थिअण ॾियूं ऐं सिंधी भाषा खे वधाईंदा रहूं जेतिरो बि प्रभाव बाक़ी भाषाउनि जो या सभिनिनि जो पियो आहे हो असां हाणे छा कुझु न करे सघंदा आहियूं पर हाणे असांखे हिनखे अॻियां वधाइणो आहे ऐं निखारिणो आहे सभिनिनि खे सेखारिणो आहे कि सिंधी भाषा बि कहिड़ी भाषा आहे ऐं जाम मिठिड़ी भाषा आहे असांजी सिंधी ऐं हिनखे इअं विञाइणो न आहे